नमस्ते भैया क्या आपके यहाँ गाड़ी मिल सकती है क्या भैया हमें कानपुर के लिए जाना है भैया हम लोग दस लोग हैं भैया क्या आपके पास दस लोगों के लिए कोई गाड़ी है जी भैया तो हमें अट्ठाईस तारीख़ को चलना है नहीं भैया हम लोगों को तो सुबह ही निकलना है तो वहाँ का किराया कितना लग सकता है भैया अरे इतना ज़्यादा काहे बता रहे दे रहे हैं भैया कुछ कमो बेशी नहीं हो सकती है जी भैया ठीक है भैया फिर भी कुछ मान लो हम लोग उतना लोग चलेंगे भी तो कुछ तो कम आप बता सकते हैं तभी तो हम व्यवस्था करेंगे उतना का कि कितना हम लेकर चलें जी भैया और फिर हम वहाँ आप कितना टाइम दे सकते हैं भैया मान लो रुकने के लिए हम वहाँ हम लोग वहाँ रुकें तो कितना टाइम आप ख़ाली रहेंगे कि हम लोग वहाँ गाड़ी मतलब मान लो हमें आपके टाइम दो दिन चाहिए तो मिल सकता है जी भैया वही हम बस इतना ही चाहते थे कि टाइम ताकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए इसलिए आप से जानकारी लेना भी ज़रूरी था जी भैया तो चलिए फिर आप तैयार रहना जब हम लोग निकलेंगे तो आपको फ़ोन करेंगे तो आप अपनी गाड़ी भेज देना ठीक है फिर रख रहे हैं भैया नमस्ते